ہلو ل وعلیکم السلام

جی ہمارے پاس ہر طرح کی ہوگی آپ کو کس ٹائپ کی چاہیے مطلب کالر میں راؤنڈ نیک میں پولر میں پولو کالر میں اچھا اچھ جی جی جی فل سلیو میں ہاف سلیو میں چاہیے آپ کو ہما جی جی ایکس ایل ہے ایس ڈبل ایکس ایل ہے ایل ہے میڈیم سائز ہے ہمارے پا ہر طرح کے سائز ملیں گے اور کلر ہر جو آپ بولو گے کلر بلو ریڈ اور کامبینیشن کلر بھی ملیں گے اور برینڈ ہے وہاراں پا کافی اچھے برینڈ میں ہم جی ڈبل ایکس ایل میں بھی ہے ایل میں بھی ہے ایکسل میں ہے ہ بالکل ہے بالکل ٹپل ایکسل بھی ہے جی ٹرپل ایکس ایل بھی ہے جی جی بالکل رکھتے ہیں تو جی اس اس میں ابھی بلو ہے ریڈ ہے یلو ہے اور پرپل ہے وائٹ میں ہے بلیک میں بہت چلتا ہے بلیک ہے وائٹ کلر میں ٹو کلر میں ہے کامبینیشن میں ہے تھری کلر اور ٹو کلر سنگل کلر بلیک ریڈ گرین بلو اور وائٹ اور پرنٹیڈ میں ہے جی جی جی وہ بھی ہیں وہ جی وہ بھی ہیں سلیپلیس بھی ہے ہاں

نا آپ ایسے آپ آن لائن کر دیے ففٹی پرسینٹ فورٹی پرسینٹ باقی آپ آئیں تو کیش دے دینا یا آن لائن کر دینا یو پی آئی کر دینا ی یہیسا آپ کی سہولت ہے ویسے ہم لے لیں گے جی بالکل بالکل اویلیبل ہے ہاں بلو میں ریڈ میں بلیک اینڈ وائٹ ہے اوکے بلی اوکے س اوکے تھینک یو